बारहीं अक्टूबर उणिवीह सौ उणाहठि अठावीह फैबरेरी उणिवीह सौ सत्रहं यारहीं एप्रैल उणिवीह सौ अठासी पंजवीह नवम्बर उणिवीह सौ नवे ट्रे जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह